मानसिनि जिउआव गोनांसिन मुवा एबा बेसाद होननानै बुङोब्ला खालि मानसिनि जिउआल' नङा बिनि गेजेरजों थांनानै थानांगौब्ला मानसिनि गोनांसिन बेसेन गोसासिनानो जाबाय सोलोंथाइ मानोना सोलोंथाइ गैयाब्ला जेरावबो खाना जानानै थानाय नुनो मोनो बेनिफ्राय बेजों लोगोसे सोलोंथाइ थानानै आखल गैयाब्ला बेबो बेनि मोनसे गियान जानो हाया बेनिखायनो मानसिनि जिउआव आखलाबो बयनिख्रुइबो गोनांसिन होननानै साननानै लानांगोन अब्लासो मोनसे जिउआव गोजों एबा गोथार जानानै थांनानै थानो थाखाय खाबु मोनगोन बेखायनो आं सानो जिउआव सोलोंथाइ आरो आखल आखुआ गोनांसिन होननानै बेनिफ्राय गुबुननि जिउआवबो आसा थिनो हानाय नोंनि जिउआव थानांगोन